मुखे लिखण जो शौक़ु नंढिपण खां ई आहे जॾहिं खां स्कूल में किताबु पढ़ंदा हुआसीं कहाणियूं ऐं कविताऊं पढ़ंदा हुआसीं त मुंहिंजे मन में बि भाव जागृत थींदा हुआ ऐं मां उन्खेहनि पने ते लिखंदी हुआसीं पने ते पंहिंजे भावनि खे लिखी करे मां हुन खे कविता जो रुप या कॾहिं कहाणी जो रूप ॾींदी हुअमि ऐं इहो ई मूंखे वधीक सुठो लॻंदो आहे मां पैन खणी करे पने ते जॾहिं पंहिंजा भाव लिखंदी आहियां त ईअं लॻंदो आहे त मुंहिंजो मनु हुन पने ते बिल्कुलु बाहिरि अची चुको आहे मुंहिंजा भाव हिकु चित्र ठही करे हुन पने ते छपिजी चुका आहिनि अॼुकल्ह लैपटॉप ऐं मोबाइल ते माण्हू टाइप था कनि हा मां बि नए युग जा जुड़ियल आहियां त बराबरि मोबाइल ते मां बि टाइप कंदी आहियां ऐं लैपटॉप ते बि टाइप कंदी आहियां पर जेको संतुष्टि जेको मन जो भाव असां पने ते लिखी सघूं था उहो भाव लैपटॉप ते न अची सघंदो आहे इहा मुंहिंजी पंहिंजी राय आहे अॼुकल्ह हिननि जेकी सालनि में जेको बि असांजो लेखन बदिलियो आहे उहो पर पने खां लैपटॉप ताणी अची चुको आहे छाकाणि त माण्हू पने ते लिखणु पसंदि नथा कनि ऐं लैपटॉप ते लिखी करे हिकु हिकु ई क्लिक ते इंटरनेट जे ज़रिए उन खे ॿियनि माण्हुनि ताणी पहुचाइनि था छाकाणि त किताबु छपिजे वरी उन खां पोइ पाठकनि ताणी पहुचे उन में वक़्तु लॻंदो आहे पर डिजिटल युग में लैपटॉप ते तव्हां कुझु लिखियो पंहिंजी कहाणीअ खे रूप ॾिनो ऐं उन खे इंटरनेट जे ज़रिए हिकु क्लिक लॻाए करे पंहिंजे दोस्तनि ताणी पंहिंजे माइटनि ताणीजा ॿियनि पढ़ंदड़ ता उन ॻाल्हि खे पहुचायो त हो ॾाढो जल्दी थी वेंदो आहे त इन करे माण्हू उन खे पसंदि कंदा आहिनि पर मां अॼ बि अगरि लिखा ऐं मूंखे लिखण जो जेको मौको मिलंदो आहे त मां शुरूआत पने ऐं पैन सां ई करणु चाहींदी आहियां इहा मुंहिंजी पंहिंजी राय आहे